पहिरें ज़माने में पुटु ऐं धीअ खे अलॻि अलॻि सम्झो वेंदो हुओ पुट खे वधीक मान ॾिनो वेंदो हुओ ऐं चयो वेंदो हुओ की पुट ई असांजो कुल तारींदो पर इएं नाहे धीअरु बि जाम सुठियूं आहिनि लक्ष्मी समान आहिनि अॼु जे ज़माने में धीअरु ऐं पुटु सभु हिकु समान आहिनि पहिरें जीअं गर्भ में धीअरुनि खे मारे छॾींदा हुआ अॼु उहो ज़मानो न रहियो आहे अॼु धीअरु चंड खे थियूं छुअनि जेको चंद्रयान टे हाणे मथे वियो आहे उन में ज़ाइफुनि जो ई जाम योगदान आहे अॼु राजनीतिअ में बि धीअरुनि जो चङो रोल आहे अॼ धीअरु छा नथियूं कनि पंहिंजो घरु संभालिनि थियूं पंहिंजे साहुरनि खे संभालिनि थियूं पंहिंजे घोट खे जे संभालिनि थियूं ऐं पंहिंजे समय सां पंहिंजे ॿारनि खे रोटी ॾियणु स्कूल पहुचाइणु स्कूल मां वठी अचणु ऐं ॿारनि खे पढ़ाई करण में मदद करणु हर ॻाल्हि जो पंहिंजे ससु सहुरो जो ध्यानु रखनि थियूं उनखां सवाइ अॼुकल्ह धीअरु डॉक्टर थियनि थियूं वॾियूं वॾियूं डॉक्टर दिल जो डॉक्टर डंदनि जूं डॉक्टर सभिनी खेतरनि में धीअरुनि जाम पंहिंजो नालो कढियो आहे उनखां सवाइ वकालत करनि थियूं ॾींहं राति पढ़ाई करे केॾा गोल्ड मेडल हथ करनि थियूं त धीअरुनि जो जाम सुठो योगदान आहे ऐं धीअ ऐं पुटु अलॻि मञणु ॾाढो मां सम्झा थी की ग़लति आहे ऐं ॾिठो वञे त रांदियुनि जे खेतरु में बि पी टी उषा केॾो न मतिलबु पंहिंजो नालो कढियो आहे कल्पना चावला जेका स्पेस में वई उन बि भारत जो नालो सॼे दुनिया में रोशन कयो आहे मदर टेरेसा बि हिकु कंहिंजी धीअ ई हुई ऐं हुन बि कंहिंजो पंहिंजो नालो कढियईं उनखां पोइ लता मंगेशकर भारत जो केॾो न नालो कढियो आहे पंहिंजे गा गानो पंहिंजो गानो जेके हुन संगीत जी दुनिया में हुन हिक इंडिया जो नालो हर हंधु पहुचायो आहे त धीअरुनि जाम कमाल करे ॾेखारियो आहे खेत्र में उनखां सवाइ धीअरु पंहिंजे माउ पीउ जो बि जाम ध्यानु रखनि थियूं पयूं हुननि खे समय सां दवाऊं ॾियणु हुननि जी सिहत जो ध्यानु रखणु सभु धीअरु करनि थियूं पयूं पंहिंजो घरु ॾिसणु पंहिंजे संसार खे ॾिसण हुनखां सॼे समाज जे कल्याण लाइ बि धीअरु जाम कुझु करनि थियूं